हैलो मैं उधमपुर दा बोल्ला नी आं ते मेरा नांऽ अंजली ऐ ते मेरी जेह्ड़ी हाब्बी ऐ ओह् ऐ डांसिग मतलब नच्चना ते मिगी नच्चना बड़ा जैदा पसंद ऐ ते में इसी अपना कम्म बी बनाना चाह्न्नी आं और मिगी मतलब बड़ा गै जैदा इंटरैस्ट ऐ जे में इसी अपना कम्म बनां ते मी पढ़ै निं बी आं ते पढ़ाई दे कन्नै कन्नै में अपनी हाब्बी ऐ जेह्ड़ी उसी मतलब मेनटेन करियै रक्खना चाह्न्नी जे अपनी हाब्बी गी कदें अऊं इस हाब्बी गी भुल्लां निं मतलब कदें भुल्ली बी नेई सकनी आं ते और केह् ऐ कि डांस मतलब मेरा एह् ऐ के एह् में अपना कम्म खोह्लां बच्चे गी सखांऽ ट्यूशन देआं डांसिग दी ते एह् मेरे सारें कोला बड्डी हाब्बी ऐ ते बड़ा शैल लगदा ऐ नच्चना ते इस लेई मिगी पसन्द ऐ डांस करना इसी में अपना कम्म बी बनाना चाह्न्नीं और अग्गें अपनी लाईफ बिच ते और अग्गें अपनी लाइफ बिच मतलब अच्छे मकाम पर पुज्जना चाह्न्नीं डांस दे थ्रू ते इस लेई मिगी डांस करना बड़ा जैदा पसन्द ऐ